जशें जशें संवसार आमचो फुडाराक पावल घालता गरज वाडलेली आसा गरजय ना पूण वोंट लोकांची आशा इच्छा वाडलेली आसा जशें जशें दुडो दु दुडू चड जाता तितकें तितकें लोकांक खाज येता चड चड इन्वॅस्ट करपाचें म्हणून लोक मेळत तसो वापर करता कचरो हांगा थंय उडयतात धंगण ना धडाचो मागीर उदकाचो सारको वापर करना आमकां हे सगले आमच्या फुडारा खातीर वाचून दवरपाचें आसा आमकां कमी प्रमाणें जशें जाता तशें उदकाचो वापर करपाचो गरज आसा आमी आयदनां घासता फार फार उदक म्हणून सोडूंक जायना आयदणां धुवना तेन्ना बंद करपाचें ब्रश साक ब्रश करता तेन्ना टॅप बंद करपाचो अशी थोडी थोडी गोश्टी आमचे लक्षांत घालून आमकां पो पोवोचें पडटलें आमी आतां पोल्युशन म्हणटा तो कितकोचो जाता आतां बारीक बारीक जाग्यार देकून आतां ट्युरि ट्युरिस्ट स्पोट्स जाल्ले आसा ट्युरिजम वाडलेलें आसा लोक वेगळेवेगळ्या देशाचे वेगळेवेगळे स्टेटीचे एक कडेन वयतात आनी मेळोत तसो कचरो करता तो नितळ जो जागो आसा तेजो सारको विद्वास करून उडयतात कचरो हांगा थंय पिल्ल्यो बाटल्यो बिचाचेर उडयतात या खंय वाटेर वयताना विंडोसून भायर शेंवटून मारतात कचरो दीसभर दीस वाडत गेला चड करून रिवर सायडीचेर कितकोचश्यो बोटल्यो कितकोचश्यो प्लास्टीक दिश्टी पडून येत येतात आनी जशी जशी लोकाची इच्छा वा वाडटा तशी तशी डिफॉरस्ट डिफोरेस्ट्रेशन बीन चड जायीत गेल्लें आसा झाडां कापिल्लीं जाता लोकांची सारकी आस भोगोपाची जागो घेवपाचो घर बांदपाचें थंय आपले इच्छे प्रमाणे तेमी डिफोरेस्टेशन करता मोल काडपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर काडपाक तेमी झाडां मारून उडयल्लीं आसा आमचें नितळ गो गोंयांत नितळ जागो दवरपा खातीर आमचें लक्षान दवरूंक जाय की आमकां डस्टबिनाचो सारको वापर करूंक जाय उतराक उदकाचो सारको वापर करूंक जाय ताका तर आमी आपल्या फुडारा खातीर कितें वाचून दवरूंक शकतात कितें बरेंपण करपाक शकतात